اردو زبان كا تعلق دیگر زبانوں جیسے كہ بورڈ ہے بنگالی ہے آسامی ہے اور اس طرح كی جو زبان پائی جاتی ہیں اس كا اس اردو زبان سے بہت گہرا تعلق ہے كیوں كی اردو زبان تمام زبانوں كی اصل مانی جاتی ہے خاص طور پر جب ہم لوگ اردو زبان میں بات كرتے ہیں یا اردو زبان كو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری ایک فن والی زبان مانی جاتی ہے جب كی دیگر جو زبانیں ہوتی ہیں جیسے بنگالی زبان ہوتی ہے یا اس طرح كی اور كوئی بھی زبان ہوتی ہے وہ صرف مقامی زبانیں مانی جاتی ہیں جس كی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے لیكن اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس زبان كی مثال دنیا میں اور كسی زبان كی نہیں ہے اس زبان كی چاشنی زبان كی شیرینی ہمارے پورے معاشرے میں بہت مشہور اور بہت معروف ہے اس زبان كا ادب اور اس زبان كی تاریخ بہت پر اسرار اور حیرت انگیز ہے اس زبان كے اندر ہم كو تاریخی ثقافت تہذیب اور اسی طریقے سے شعر و شاعری سبھی چیزیں ہم لوگوں كو نظر آتی ہیں اس زبان كو بہت سارے لوگ پسند كرتے ہیں اور ہم لوگ بھی كوشش یہی كرتے ہیں كہ زبان كو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جا سكے